गोंयच्या लोकांची नांवां आडनांवां अशीं आसतात चडशें लोकांचीं आडनावां आपल्या गांवच्या नांवाचेर आसतात उदाहरण म्हणल्यार शिरोडे गांवचे लोकांची आडनावां चडशीं शिरोडकरच आसतात थोडी नांव सांगता प्रताप सिंग रावजी राणे लुयस प्रोत बारबोजा रमाकांत नारायण बोरकर अर्शत नारायण सहस्रबुद्दी सोमनाथ भिमनाथ द्वारकर मोहन राव गोपीनाथ शेणवी पर्रिकर विश्वजीत प्रतापसिंग रावजी राणे सदानंद विवेक शेट वेरेंकर एस्कॉलास्टिका अंतोनियो मस्करनीस दिगंबर विश्व्याश शेठ वेरेंकर वास्तुदेवराव महादेव साळगांवकर आंतोनियो रोजारियो फेनांदीस रॉजर आंतोनियो कारवालो मान्योल मार्किन्स रॉड्रेगीस गुरूदास शेठ तलावलेकर फ्रांसिस्को एंड्रू डिसोजा रॉकी हर्शात सा कारवालो अग्नेलो फ्रांसिसियो डि कुन्हा क्रिस्फोर रोझारियो फोंजेगा लक्ष्मण रमाकांत पै गांवकर प्रफुल धनराज धाबोलकर वामन राव कृष्ण राव शेणवी नावेलकर वासुदेव कृष्ण राव गायतो कमलाकांत वास्तुदेव च्यारी पास्कोल एन्ड्रू मिरांडा दामोदर नारायण मावजो चंद्रकांत राम राव के केणी उदय नारायण भेंब्रे पुंडलीक नरशिंव नायक निलेश चंद्रकांत नायक बाबुराव कल्पेश शेणवी सावंत जयंत बाबुराव शेणवी देसाय उल्हास रामचंद्र सरदेसाय निलखंट सदानंद हलणकर विक्रम जैवास मालवणकर निलेश वासुदेव काबराल जॅक एन्ड्रू डिस्कवेरा दिलीप सकाराम शेणवी अमोणकर नाजरेत अग्नेलो पिंटो महेश नारायण देगवेकर कृष्णा नरसिंव शिरोडकर वामन सदाशीव कोरगांवकर हरिकेश नरसिंव कारबोटकर झुजे फ्रांसिस्को आल्फोन्सो रॉकी पिटर कारवालो एंथणी कामिलो रोड्रिगीस कायथानू फ्रांसिस्को मिनेजीस मार्टीन मायकल अजवेदो केवीन रोजर मस्करनीस पिटर झुसे आल्फोन्सो सायमॉन एंड्रू कब्राल